औ औ दङब्रा आंनाव दङ बिगायावथ' आंथ' बिगा हिसाबै माबाफेराखै गायफेराखै जायखिजाया फुलिया बेसेबां नांगौ आंनाव दङ मोजांब्रा खासिया औ औ औ औ दामासो नों बेसेबां होयो दामखौ नों बेसेबां होनो दाथ' सल्लिस फयसल्लिसब्रा फांसेयाव दा फुलिसोनालाय कय पिस लांगोन आच्चा आच्चा आच्चा मोनोलै आंनाव मोनो मथान लांनायथ' जागोन दे फैसाया केस केस पेमेन्ट जानांगोन आच्चा आच्चा औ औ बिदि नङाबाथ' जाया

एसे होनो हायोबाथ' बरियाब्रा बिराद फार्स्ट क्लास जायो औ औ गोबोर हासारखौथ' मोनोना खुथियावबो थांबा बायनानैबो लायनो हायो दा नोंहाथ' मैसो खुथि दंखायो नोंहाथ' हासार दंखायोना आच्चा आच्चा औ बारा होनाङा औ औ औ औ औ औ

एवनाया साबसिनब्रा प्लेन जानांगौना आरो नों मा जख लानांगौना गय गायनायाव औ औ औ औ औ बिदिनो खालामखानांगौ औ औ

जायो जायो फ'न खालाम लायनोसै उनाव

आच्चा आच्चा आच्चा

अ होनबाथ' सिन्थायानो गैया औ औ दे बिदिबाबो जायो दे दे दे